आंनि बायदिब्ला दावबायनायखौ साबसिन खालामनो गोबां राहालामा खालाम नांगौ मानोना दावबायनायजोंनो जों सुबुंफोरा गोबां न'लेज एबा गियानफोरखौ सोरजिनो हायो आरो बुहुमनि थासारिफोरखौ मिथिनो मोनो दावबायनायजों जोंनि मिथिंगा नि समायना महरखौ नुनो मोनो सारि सारि बिफां लाइफां हाजो हाला दैमा दैसा दाउसिन दावला जिब जुनार बायदि बायदि मिथिंगानि महरफोरखौ नुनो मोनो आंनि बायदिब्ला मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट एबा गामिफोराव मोनसे मोनसे जायगा नायना टुरिजोम स्प'ट खालाम नांगौ गामियाव थाग्रा सुबुंफोराबो गावबागाव नि थासारिखौ नायना टुरिजोम स्प'ट फोरखौ खालामना गोबां न'लेज एबा गियानफोरखौ बुहुमाव फोसाव हरनो हायो आरो टुरिजोम स्प'ट खुलिना गावबागावनि लाइफखौ मोजां सेटोल खालामना लानो हायो आरो बेजोंनो टुरिजोम स्प'ट आ गभर्नमेन्ट एबा सरकारजों गनाय जानाय जायोब्ला आरो गोबां सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनगोन आरो बे स्प'ट आ देरलांगोन आरो बुहुमावनो सिनायथि मोनगोन बेनिखायनो आं खावलायोदि आंनि गोसोनिफ्राय माने मोनफ्रोमबो गामियाव जों गावबा गावनि थांनानै थानायनि थाखाय बे खामानिखौ मावनांगौ मानोना जों सुबुं माहारिया सरखारनि एबा सरखारनि साख्रि नागिरनानैल' थानाङा मानोना जों टुरिजोम स्प'ट खालामना लाब्ला जों गावबागावनि लाइफ खौ सेटोल खालामनो हायो बेनिखायनो आं लास्ट आवहाय बुंनो खावलायोदि दावबायनाय दावबायनाया जोंनि दावबायनायजोंनो जों बुहुमनि थासारि एबा गोबां मिथिंगानि महरफोरखौ नुनो मोनो आरो न'लेज एबा गियानफोर मोननो हायो जों दावबायनायजोंनो मानोना जों दावबायखौनो सापर्ट खालाम नांगौ आरो टुरिजोम फोरखौ जों मोजां क'न्डिश'न एबा मोजां खालाम नांगौ स्प'ट फोरखौ